आं हॅलो हां कौशीक उलयतां द्रव्या नू आंबे आंबे फार्मिंग करता न्ही तुमी आमकां आंबे जाय आसले तुमचे कडेन कसलें मानकुराद आसा आं आं आं

हय हय आं आं आं ओके आं आं ओके ओके ओके म्हाका जाय आसली घोटांय जाय आसली आनी रेट कशी कितें आसा आं हा आं आं आं बरें आं ओके मानकुराद म्हारग जालां नु आनी तुमचे अशी सर्विस म्हणजे ओर्डर प्लेस केली जाल्यार तुमी कुरीयर धाडू शकता बॉम्बे बि म्हज्या फ्रेडांक मुंबय धाडूंक जाय आसलें आं आमी तुमकां ऐड्रेस हय हय चलता आमी पे करपाक रेडी आसा फक्त हॅडलिंग ते आमकां थंयसून हाड पॅक करून व्हर म्हणजे ते टायम जातलो तुमीच जर धाडूंक शकता तुमच्या पेठ्यांनी जाल्यार तुमकां हांव एड्रेस दिता आनी पेमेंट करता आं आं ओके आनी आं आं हा ते सारके सांगता आनी तुमी सारे म्हणजे ओर्गेनिक नु म्हणजे कॉलिटी आनी तुमचे नांव आयक्ला आ आ ओके हांव तुमकां कळयता ते बॉम्बे धाडपाचे खंयचे ते हापूस काय मानकुराद ते चडशें मानकुरादच आसतले आं हा आं हय हय आं आं सांगता आनी तुमचे आंबे सोडून कितें प्रोडक्टस बिन करून विकतात तुमी

आं आं आं हा ओके आं ओके म्हणजे ते आनी पापडूय करतां आं आं म्हाका आसा घेवपाचे आं आं ओके ओके म्हणजे रियल प्रोडक्ट आसा

हयय ते पापडूय लागतले आमकां आनी ताचे पयली ती मानकुराद आंब्याची म्हाका ओर्डर हांव तुमकां आतांच कॉल करतां परत कितले धाडपाचे ते तुमकां एड्रेसुय आनी ये सांगता पेमेटूय करता सोमतोच गुगल पे बिन आसा नु तुमचे ट्रान्सपर करपाक हा आ ओके ओके आ ओके थॅक्यू आं हा बरें बरें